असांजी स्वास्थ्य सेवा में विकास ऐं अनुसंधान जी ज़रूरत महसूसु थी रही आहे छाकाणि त अॼुकल्ह देश में बीमारियुनि जो भंडार थी वियो आहे देश में अलॻि अलॻि क़िस्मनि जी बीमारियूं वधी रहियूं आहिनि त स्वास्थ्य विभाग खे बि बीमारियुनि खे रोकण ऐं परीक्षण जे प्रति ध्यानु ॾिसणु खपजे जंहिं करे हींअर ई बीमारी खे रोकण जो प्रयास न कयो वेंदो त हीउ हिकु विकराल रूप धारण करे सघनि था

पर किन कारण सां अॼु ताईं इहो कमु पुरो न थिए सघियो आहे छाकाणि त देश में संक्रामक रोग कैंसर जहिड़ा वधिया पिया आहिनि ऐं माता ऐं उन्हनि जे बारे में कई रोग वधंदा पिया वञनि उन जे लाइ टीकाकरण अभियान बि हलायो वञिजे जंहिंसा देश में स्वस्थता ऐं मजबूती अचे ऐं देश उन्नति करे सघे